अस ग्रांऽ साम्बे दा बोला दे आं अज्जकल कनका गी हैल पांदे यूरिया पांदे जां दवाइयां पांदे ओह् नुसकान गै करा दा सानूं किन्नियां बमारियां लांदा ऐ जियां यूरिया पान्नें फिर दवा पांदे इक मासा हारी शीशी च दवा होंदी ऐ ते ओह् पंज खेत्तरें गी पान्ने होन्नें ते इक शीशी जेह्ड़ी पंज खेत्तरें खे दवा पान्ने खेत्तरें च घाह् मारने ताईं ते ओह् जेह्ड़ी घाह् मारदी ऐ ओह् फसलै गी बी नसकान दिंदी फिर जेह्ड़ी अस कनक मुंजी च दवा पान्ने होन्ने आं फिर उ'ऐ अस खन्ने होने आं फिर ओह् सानूं उ'ऐ नसकान दिंदी ऐ कोई किश सानूं बमारियां लग्गा दियां कदें इद्धर पीड़ होआ दी कदें इद्धर फिमनी निकला दी कदें इद्धर कदें सिर पीड़ होआ दी कदें चक्कर आई जंदे अज्ज कल कदें इद्धर दर्द होआ दी जियां यूरिया हैल पांदे ऐ दवाइयां पांदे न स्प्रे करदे न मशीनै कन्नै अज्ज कल जो बी अस फसल राह्न्ने आं पैह्लें फसल राह्नी होऐ फसल राह्ने कोला पैह्लें अस किन्नियां दवाइयां पाई ओड़ने होन्ने जियां ओह् कनक इन्नू हारी दवा आहनने होन्ने पुड़ी बिच्च दवा आंदी मासा आहली ते इन्ने खेत्तरें बिच्च पानी फिर ओह् जमीनै च जानी जमीनै च फिर असर होना जेह्ड़ा जमीनै चा पानी आंदा ओह् बी इस पीने ओह् बी सानूं खराब लगदा पानी बी कि जिन्नी असर दवा बिंद आहली होंदी ऐ ते ओह् अस पंज खेत्तरें च पान्ने छे खेत्तरें च पान्ने ते किन्ना असर होंदा ऐ उ'ऐ दवा अस जेह्ड़ा फसल खन्ने होन्ने अनाज खन्ने होन्ने कनक कनकै बिच्च गै कनक र्हानी होऐ कनक कोला पैह्लें हैल पाओ दवाइयां पाओ यूरिया पाओ फिर उसी अस र्हान्ने होन्ने फिर घाह् पेई गेआ फिर घाह् मारने आह्ली दवा पाओ फिर थोह्ड़ी कनक निं बधा दी ते चलो परतियै हैल पाओ किन्ना हैल अस कनकै गी पान्ने ते फिर ओह् अस कनक खन्ने पिहाइयै फिर ओह् असें गी दर्दां होंदियां अज्ज बिंद आहलियां कोई बमारी लगी जा सानूं पता निं लगदा ते ओह् आखदे निं कनक पानी होऐ देसी हैल पाना चाहिदा डंगरे दा गोहा होंदा ओह् पाना चाहिदा देसी हैल पाओ ते देसी कनक होंदी देसी ओह् लाब लाओ ओह्दे च देसी हैल पाओ अज्जकल गोहा होंदा निं गोहा सूट्टदे निं खेत्तरें च देसी हैल कुत्थुआं आह्ने उ'ऐ पांदे यूरिया पाओ जी दवाइयां पाओ सप्रेआं करो डब्बे डब्बे दवा आह्नो पुड़ियें च दवा आह्नो ओह् पाइयै ते ओह् खेत्तरें च अस पान्ने देसी हैल होऐ हूनै गोहा होऐ पैह्लें अस उसी ढेर लान्ने फिर ओह् जेल्लै ओह् गोहा गली जंदा फिर ओह् खेत्तरें च पाना होऐ फिर ओह् सब्जियें च बी पाना होऐ सब्जियें च हैल पाने होन ते किन्ना सानूं नुसकान पांदे ऐ शामी मासा हारी बेल होंदी ऐ ते उसी शाम्मीं टीका लाओ बडलै गी ओह् एड्डी होई जंदी जियां सब्जियां होंदियां ऐ सारियां दवाइयें कन्नै गै त्यार होआ दी ऐ देसी हैल कन्नै चीजां त्यार करनियां होन म्हीने म्हीने दो म्हीने लग्गी जान ओह् खाने होन देसी चीजें दे हैल पाइयै ओह्दियां सब्जियां जां कनक जां कुछ बी राहना होऐ बाह्ना होऐ देसी दवाइयां ते देसी हैल पाइयै ते राहने होन ते ओह् म्हीने दो म्हीने च फसल जां कोई सब्जी बेल राही दी होऐ जियां बेलां ओह्दियां कंडोली दी होई गेई घिये दी होई गेई करेले दी होई गेई ओह् शामी छड़ी मासा आहली होंदी अस टीका लान्ने जां दवा पान्ने ओह् ते बडले गी एड्डी होई जंदी अट्ठें दिनें च अस सब्जी अपनी दवा पाइयै हैल पाइयै अस अपनी सब्जी त्यार करी लैन्ने होन्ने ओह् निं पाना चाहिदा देसी हैल पाना चाहिदा देसी खाद पानी चाहिदा ऐ जेह्दे कन्नै म्हीना दो म्हीने च लग्गी जा सब्जी त्यार होऐ फिर ओह् अस खाचै ओह् साढ़े ताईं सेह्त ताईं ठीक रौंह्दी अज्ज कल दवाइयां पाओ हैल पाओ ओह् सानूं खराब लगदे न देसी गोहा होंदा डंगरे दा डंगर रक्खे दे होन अज्जकल डंगर रक्खे दे निं होंदे ऐ कि डंगर होन उं'दा गोहा होऐ जमां कीता जा जेल्लै बरखा पोऐ उयां गली जा सड़ी जा फिर ओह्दे कन्नै सब्जी राह्नी होऐ देसी सब्जी होंदी ओह् घरै दी ओह् खाने आह्ली टीके लाइयै सब्जियां त्यार करी ओड़ने छड़ा फुल्ल पौंदा सब्जी टीका लाओ बडलै गी ओह् एड्डी सब्जी बनी जंदी बेल राही दी होऐ घिये दी कंडोली दी जां ओह्दी करेले दी अल्लें दी फिर ओह्दी मिट्ठे करेले होंदे जेह्डे ओह्दी कद्दुएं दी एह् बेलां राही दी होन ते देसी हैल पाना होऐ फिर दो दो तिन्न तिन्न म्हीने च एह् त्यार होंदियां अज्ज कल हैल पाओ दवाइयां पाओ द'ऊं दिनें च सब्जी त्यार होई जंदी इस कारण असें देसी हैल पाना चाहिदा देसी हैल शैल शैल होंदा यूरिया पाओ दवाइयां पाओ ओह् डब्बियें च आह्नी आह्नी पाओ सप्रेआं करो एह् निं करना चाहिदा देसी हैल सारें कोला शैल होंदा गवां ओह् रक्खी दियां होंदियां मेहियां रक्खी दी होंदियां उंदा हैल बनाना फिर ओह् पाना फिर उंदे पर सब्जी राह्नी होऐ ओह् सब्जी त्यार होंदी हून सब्जी त्यार होंदे बी टाइम लगदा म्हीना दौ म्हीने लगदे देसी हैल देसी चने च देसी हैल चने च पाना होऐ चने राहे दे होन जां दाल राही दी होऐ जां ओह् कनक राही दी होऐ मुंजी राही दी होऐ ओह्दे बिच्च देस हैल पाना ओह् होंदा ते हैल इक यूरिया जेह्ड़ा होंदा ओह् बी शैल होंदा देसी हैल शैल होंदा पाना चाहिदा